میں تیل والے برتن صاف کرنے کے لیے لِکوِڈ کا استعمال کرتا ہوں جیسے فینا لکوڈ ویم لکوڈ جو مارکٹ میں آج کل اویلیبل ہے یہ سستے بھی ہوتے ہیں اور اس سے چکناہٹ اچھے سے برتنوں پہ سے ہٹ جاتی ہے